जी जी जी मिल जाएगा आप बता दीजिए जी वन के जी ही बनाना मिल जाएँगे पचास रुपये किलो नहीं नहीं आपको पके वाले मिल जाएँगे जी ऑरेंज एक सौ बीस रुपये किलो है जी एक ही वैराइटी है जी अंगूर तो ढाई सौ रुपये किलो है आपको कितने चाहिए जी बिल्कुल ये आपको मीठे वाले मिल जाएँगे लेकिन आप बता सकते हैं कि कौन से वाले चाहिए ब्लैक वाले ग्रेप्स चाहिए या ग्रीन वाले ग्रेप्स चाहिए जी ठीक है मिल जाएँगे आपको

जी तीस मिनट में पहुँचा देंगे ओके मैम